हम कुएँ पानी पर जिसमें कुएँ में गिट्टी पड़ी होती है लोहे की उसमें हम रस्सी डालते हैं बाल्टी में रस्सी बांधते हैं तथा बाल्टी को नीचे फेंकते हैं फिर उसमें से पानी हम बाहर निकालते हैं इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग भी कर सकते हैं जैसे कि मशीनें आती हैं उसको कुएँ के अंदर लगा के उसको स्विच ऑन कर के पाइप वग़ैरह डाल के फिट कर के उसको स्विच ऑन कर के उसको हम कुएँ के पानी को इलेक्ट्रिक के माध्यम से या मशीन के माध्यम से पाइप द्वारा बाहर निकाल सकते हैं तथा ये अधिक सुविधाजनक होता है और इसे कई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तथा ये आरामदायक भी है